جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے جواب میں بتایا کہ میری جو پسندیدہ تصویر ہیں جو میں کھینچی ہیں وہ میرے محلے کے چھوٹے بچوں کی تصویر ہے مجھے خود اِس سے لگاؤ ہے اِس لیے میں عام طور پر قدرتی جو سینری ہوتی ہے اُس کی فوٹو کھینچنا پسند کرتا ہوں جیسے کہ قدرتی سینری میں جیسے کوئی بارش کا منظر ہو گیا یا کوئی دریا میں نے دیکھ لیا یا پھول ہی دیکھ لیا میں نے تو مجھے اُس کا فوٹو کھینچنا پسند ہے یا اگر کوئی چھوٹا بچہ چوں کہ وہ بھی قدرت کا ہی ایک پارٹ ہے قدرت کا ہی ایک حصّہ ہے وہ بھی تو مجھے اُس کا فوٹو پسند ہے کھینچنا پسند ہے بھلے ہی وہ کسی بھی نسل یا رنگ کا یا کوئی مذہب کا ہو اُس سے مجھے مطلب نہیں مجھے چھوٹوں بچے چھوٹے بچوں سے یا خاص کر قدرت سے محبت ہے تو مجھے اُن کی فوٹو ہی فوٹو یا اِس طرح کی فوٹو کھینچنا پسند ہے